हैल्लो पंडित होर बोल्ला ने पंडित जी चरणवंदना होर सनाओ ठीक ठाक बस ठीक ठाक पंडित जी मेरे जागते दा ना जनमदिन ऐ ते ओह् पूजा करानी ही थोह्ड़ी हारी जन्मदिन नुहाड़ा सोलां तरीक ऐ ते ओह् पंडित जी ओह् बी केह् आक्खदे ओह् जनमदिन च पूजा करानी हो ते फिर थोह्ड़ा हवन शवन बी कराई लैगे महां ते फिर उ'दे आस्तै तुस समान लिखियै लिखवाई ओड़गे जां पर्ची लिखियै देई ओड़गे ठीक फ्ही अस समान मंगोआई लैगे ना ते और केह् फ्रूट फ्राट बी मंगोआने पौग अच्छा अच्छा ते पंडित जी तुस आई जाग्गे फिर टाइम दे हांजी हांजी सोलां तरीक गै आना ते और अच्छा पंडित जी इक गल्ल होर सनायो भला पूर्णमाशी कदूं ऐ भला अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ ते ओह् कि'यां जां फिर महै सोलां तरीक गै कराचै हवन जां थोह्ड़ा अग्गै करी लैचै थोह्ड़ा जां तुस कोई नेईं दिक्खी लैओ ना तुस कि बर्थ डे आह्ले दिन कोई म्हूर्त अच्छा ऐ जां कोई पंजक बगैरा निं पेदे होन तुस पत्तरी दिक्खियै फ्ही मिकी सनाई ओड़ेओ जां हां फ्ही महै हवन कराना ते हवन शैल गै होना चाहिदा फिर